आंताची तरणी पिळगी म्हळ्यार तांचे आमकां जे गांवान जे आसा ते भुरगे आमचे पयलींच्या सारके प्रथांक मनयतात आनी तशी आमची सगळी शास्त्रां आसा ती तशींच आसता पयलींच्या भशेन आनी आतां लोक थोडे गांव सोडून भायर रावतात तांची मातशे ते आपले कशे करपाचें तें तशें करून करता जी शास्त्रां बीन देवाचें कितें काम आसा तें ते थंयचे थंय करता हांगा गांवाक येना थोडेशे चुकून गांवाक येवन देवाचे कार्य करून लग्न हॉलान तशें करून लायता आमचे हांगा आसा गांवांत ते चड अशे कमी प्रमाणांत लग्न लायता भायर हॉलांनी चड अशी घरा कडेन लग्न करतात आनी देवाचें शास्त्र जीं आसात तीं सगळीं पयलीं आसा तशींच करता जे भायर आसा तेचे मदल्यान आमचे फरक म्हणटा तशें आसा तेजी मात्शी देवाची शास्त्री ताणी सोडला कमी केला अशे तरेन चलता तशें चलचें ना अशें आमकां दिसता जशी देवाचें हें आसा चलपा जाय आसलें